आं बाये आसा आसा कितें जालें हय खूब दीस तूंच ना मुगो आं आं मळ् खंय सारखें बिझी आं आं सांग येता पूण तूंच सोडून वयता न्हू गो म्हाका आं मागीर यी भुरगीं मागेल सामकी जीव सोडटा पावसां उदकां या हांग या थंग या थंग या करता गो बोवाल घालता तो म्हाका एकल्या म्हूण धाडू सोदना

हय तुका खोबोर आहा मुगो खंय खंय वचपा तें अय आं मागीर चल तूं सांग खंय खंय आसा तें म्हाक सांग हांव माईर सिलॅक्ट करता सांग

हय आं

हय चड बरें दिसतात आं आमगे भुर्

ओगो गाडयेर ही भुरगीं वचून वचून बेजारल्ली भुरगीं वचून वचून बेजारता गो गाडयेर तशें म्हुणू आतां खंय दुसरी कडेन या म्हूण आं मागीर सांग आं हय आयकला आयकला गो कुस्क्या म्हणल्यार

मागीर चल या

आं या गो आमी दीसभर या भुरग्यां घेवन भुरगीं रावता सामकी उतका वचपाक ती पेड्या पेड्या करून बेजाल्ली आं ना ना ती भुरग्यां नी बेजार ना गो थंडे बिंडेक म्हाका भंय दिसता पळय हय थंडी जाता अशीं आं लोक येवन वता म्हूण आयकला गो थंग बामण बुडो म्हण आयकला पूण आमी पावली ना गो अशें म्हूण सांगता तुका हांव मागीर भुरगीं सगळी येता म्हणटात आं

हय सग्गळी गो खंय खंयीच ना आता ये कोविडान सगळेच ना केल्ले शे हय

चल् हय हय तूं सांग म्हाका तयारी कर हांव मागीर भुरग्यां तयार करता आं हय हय सोग्गळी येता आमगेली आमगेली सोग्गळी जाव बी तयार आसा ती मागीर शेजारची दोग जाणां आहात तीं म्हाका सांगात आहात आं हय हय तूं सांग सांग तें बरें आसा थंग आमी या खंय या म्हण ते आंगा आयकला पूण आंगां आमी पेड्या येयनात कळ्ळें आं आं बरें बरें चल या